ट्रेन ट्रेन जो सफ़र त असां सभिनि जॻहि जा ॾाढो मस्तु ऐं मज़ेदार थींदो आहे ट्रेन हाणे मां ट्रेन जो छा वर्णन कयां ट्रेन जी हेॾी सारी सीटूं हेॾा सारा माण्हू वेठा हूंदा आहिनि इंजन जी आवाज़ हेॾो शोर थींदो आहे ट्रेन में पटिरियूं अलॻि अलॻि हेॾियूं मिक्स पाण सोचींदा आहियूं की कीअं ट्रेन हले थी हिते हुते हिन पटिरी ते घुसिणो अथसि हीअ करिणो अथसि इन ते मज़ो ईंदो आहे ॾाढो सारा सुवाल हूंदा आहिनि पंहिंजे दिमाग़ में की कीअं जो इंजन ते वेठो आहे उहो कीअं थो ट्रेन हलाए ऐं अञा बि ॾाढा सुवाल मां त रेलगाड़ी में ॾाढी जॻहियुनि जी यात्रा कई आहे मां अमृतसर वई आहियां हरिद्वार वई आहियां शिरडी वई आहियां मथुरा वृंदावन वई आहियां ऐं अञा बि ॾाढा शहर मूंखे यादि नथा अचनि जीअं उदयपुर मां वई आहियां ऐं ॾाढो मज़ो कयो आहे असांखे वधीक तीर्थ स्थाननि ते वञणु ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे भॻवाननि जे हिते वञण जे लाइ असांजो मनु हमेशा तयारु थींदो आहे ऐं ॾाढा मस्तु मज़ो ईंदो आहे ट्रेन में थधी थधी हवा हलंदी आहे ऐं जंहिं माण्हुनि खे विंडो सीट मिली आहे न हुन जी त काई हुन खे ते कंहिंजी कोई ज़रूरत ई कोन आहे हेॾा प्यारा प्यारा नज़ारा हेॾा सुंदर खेत थींदा आहिनि पटिरियूं अलॻि अलॻि मिक्स अलॻि अलॻि स्टेशन ईंदा आहिनि पाण नए माण्हुनि जे बारे में ॾिसंदा आहियूं अच्छा हीअ स्टेशन आहे हिते हीअ फेमस आहे हिते हीअ आहे त हिते बि भीड़ आहे ऐं ॾाढो कुझु पाण सिखंदा आहियूं असांजी यादि पहिजी वेंदो आहे की अच्छा हिन स्टेशन ते पोइ हीअ स्टेशन ईंदो ट्रेन जो सफ़र त ज़िंदगीअ जो सभिनि खां बेस्ट सफ़र थींदो आहे ऐं मां चाहिंदसि अञा बि मां ॾाढी यात्राऊं कयां ॾाढो घुमा फिरा ट्रेन में ऐं ट्रेन जो आनंदु खणा तव्हां सभेई बि घुमी अचो ऐं ज़िंदगी जो आनंदु वठी लाहियो